हय शेतकार अशें कांय वाया वचपाक दिनात शेतकार शेतांत जेन्ना नागर घालतात बैलांक घेवन तेन्ना सुद्दां जेन्ना बैल शेतान आसता तेन्ना तेंचे शेण सुद्दां त्याच धर्तरेक वता थंयसरूच पडटा तेन्ना तें शेण सुद्दां तेमी तेंच्या हेका सारें कशें तेमी वापरतात तेंच्या शेणान शेण ते एक जमनीचे जमनीक बरें पीक तेंकां बरें पीक मेळचें जमनीक खूब असो मॅनीवर मेळचो मागीर दुसरें म्हळ्यार तेमी आनी कितें तेमी तेंच्या शेतांतलो सुद्दां वेस्ट कांय भायर पडपाक दिनात तेमी तेजें खाण करून तेमी जनावरांक घालतात आनी जर एकाद्रें जनावर तेंचे गाय आसूं बैल आसूं तो जर मेलो जाल्यार तेमी तेंचो सुद्दां खंय तरी पुरतात ते आनी तेंचो मेन्यूवर करून ते कांय काळान तेजो सारें जाता तेजें तेजें सारें जाता आनी तें सारें मागीर तें सारें मागीर तेमी आपले शेतान घालतात